रनिंग जिंदे धोड़ी दौड़ने दा सोआल ऐ शुरू शुरू च जदूं में अठमीं नौमीं च जेल्लै में पढ़दा हा ओल्लै तक्कर अस माड़ी मुट्टी जेह्ड़ी दौड़ साढ़ ऐ जेह्ड़ी रनिंग अस करदे रेह् ऐ जेह्ड़ी ओह् पिंड च गै करदे रेह् ऐ जां स्कूल जेल्लै अस कोई पंज दस्स बच्चें दा जेह्ड़ा इवेंट होंदे हे जां जेह्ड़ियां साढ़ियां गेमां होंदियां रेहियां ओह्दे च गै दौड़ लांदा रेहा में ते जेल्लै मेरी ऐज होई सतारां साल फ्ही जेह्ड़ा साढ़े इत्थै जम्मू कश्मीर च तुसेंगी पता गै रुझान जादा आर्मी दा ऐ ते आर्मी च जाने पैह्लें सारें कोला पैह्लें चीज सामनै औंदी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी शारीरिक जेह्ड़ी शक्ति ऐ जां साढ़ी जेह्ड़ी फिजीकल फिटनेस ऐ जेह्ड़ी आखदे बर्जिश बगैरा जेह्ड़ी ओह् इकदम ओके होनी चाहिदी ते ओह्दे च जेह्ड़ा सारें कोला उस फौज दे नौकरी बास्तै सारें कोला पैह्ला कम्म आंदा दौड़ना फिर में सतारां साल दी उम्र च दौड़ना शुरू कीता फिर जेह्ड़ी में दौड़ लांदा रेहा

दौड़ जेह्ड़ी में लांदा रेहा दौड़ जेह्ड़ी में लांदा रेहा ओह् अस लांदे रेह् पंज सत्त मुड़े दा जेह्ड़ा साढ़ा ग्रुप

ओह्दे च अस खड्डा दौड़दे रेह् बसंतर दे कन्नै कन्नै दस बारें बच्चें दा ग्रुप फ्ही मेरी पैह्ली बारी जेह्ड़ी भरथी ऐ ओह् होई दो ज्हार ठारां बिच्च उधमपुर जेह्दे च अस दो सौ मुड़े दा जेह्ड़ा साढ़ा ग्रुप दोआड़ेआ ते असें दो सौ बंदे दा जेह्ड़ा ग्रुप उत्थै उ'नें दोआड़ेआ जेह्दे च में छेआह्टमें नंबर आया किसै बजह कन्नै ओह् मेरी जेह्ड़ी दौड़ नेईं होई दित्ते गे टैम च फिर फिर में अगले साल बी पूरी बर्जिश जेह्ड़ी अपनी दौड़ा दी जेह्ड़ी अपना प्रैक्टिस ऐ जेह्ड़ा भ्यास ओह्दा जारी रक्खेआ एह् जेह्ड़ी दौड़ने दी जेह्ड़ी आदत ही मेरी उन्नै मिगी बड़े सारे फायदे दित्ते फायदा पैह्ला एह् ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा शरीर ऐ पूरा ऐक्टिव रौंह्दा असें सुस्ती बगैरा जेह्ड़ी ओह् असेंगी नेईं रौंह्दी दूआ बमारी कोला दूर जेह्ड़ा बंदा रोज दो टैम बर्जिश करदा होऐ दौड़ दाड़ लांदा होऐ मुड़ें च ग्राउंड बिच्च टैम दिंदा होऐ अपनी शरीर गी उसी तुसें गी पता लाजमी ऐ कि अपना बमारियां ते उसी आई निं सकदियां फिर एह् ऐ कि एह्दे कन्नै मिगी थोह्ड़ा दमाकी जेह्ड़ा मेरा बुआल होंदा हा जां मि कोई जेह्ड़ा स्ट्रैस होंदा ह कोई टैंशन होंदी जेह्ड़ी दमाकै च चलदी रौंहदी ओह्दा बी बड़ा जेह्ड़ा सानूं एह्दा उसी खतम करने च बी एह्दे गंदे बचार औंदे जेह्ड़े साढ़े दमाकै च जां जेह्ड़ियां गल्लां जेह्ड़ियां दमाकै च जे साढ़े आस्तै जेह्ड़ी जरूरी नेईं हैन ओह् बी जेह्ड़ियां आंदियां ओह् एह् चीज़ां जेह्ड़ी बर्जश ऐ एह्दे कन्नै खून अच्छा दौड़दा खून साफ रैंह्दा एह्दे कन्नै अच्छी अच्छी चीजां जे दमागै च आंदियां इ'यां सारे फिर त्री गल्ल फ्ही दो ज्हार उन्नी च नवंबर म्हीना जेह्ड़ा मेरी दौड़ आर्मी दी मे परतियै फार्म लाया ते इक दफा परतियै ओह् में उस च गेआ फ्ही उत्थै साढ़ा दो सौ दस्स मुड़े दा जेह्ड़ा साढ़ा ग्रुप बनेआ ओह्दे च में तरतालिमें नंबर आया होर इस बारी जेह्ड़ी में दौड़ आर्मी दी कड्ढी दित्ती मेरी जेह्ड़ी इक दो साल दी मेह्नत ही ओह् रंग लाई में क्वालीफाई होएआ छाती होई डंड बैडकां जेह्ड़ियां होंदियां वेट होंदा ओह् हाइट होई ओह्दे च में पूरा होएआ

पुज्जे दी बजह कन्नै अच्छा लग्गेआ मिगी कि मेरी मेह्नत कीती जेह्ड़ी सफल होई ते एह् मेरा तजुर्बा रेहा ऐ कि एह्दी बजह कन्नै मेरा तजुर्बा इ'यै आक्खी सकना कि अच्छा रेहा सेह्त बी अच्छी रेही दमाकै बी ठीक रेहा थोह्ड़ा उट्ठने बैठने दा तरीका रेहा ओह्दी बजह कन्नै ते तिन्न सौ घैंटे एह्दे च बड़े ऐ

बाकी ओह्दे बाद च बी में कंटीन्यू रक्खी रनिंग ते दौड़ना जेह्ड़ा चालू रक्खेआ ते ते एह् मेरा तजुर्बा हा कि इन्ने साल रनिंग में चाह्न्नां कि एह् जेह्ड़े नमें पीढ़ी ऐ जेह्ड़ी अज्जकल दी जेह्ड़े फोनै च बड़ी रौंह्दी ऐ एह् जेह्ड़ा टैलीफोन ऐ जेह्ड़ा ओह्दे कोला दूर जाने दा इक बड़ा अच्छा तरीका ऐ अगर कोई बच्चा ग्राउंड च दो टैम जंदा ऐ ओह् आर्मी दी नौकरी छड्डो जां किश होर बी बाकी गल्लां छड्डो तुस अगर ओह् खुद बी छड़ा मतलब रनिंग जंदा ऐ अगर दौड़ लाने जंदा ऐ ओह् ते अपने सेह्त बास्तै निजी तौर उप्पर ओह् बड़ी अच्छी चीज ऐ ओह्दे बास्तै जेह्ड़ी साढ़ा दौड़ना ऐ क्योंकि सेह्त बी शैल रौह्नी बच्चे दी अच्छे अच्छे बचार आने ओह्दा टैम टेबल दी भुक्ख लग्गनी उसी ओह्दा टैम टेबल बने दे रौह्ना इक ते हून टैम टेबल दा उट्ठा करना सवेरै ऐ ते अगर कल गी उन्नै कुदै पुलिस दी भरथी जां आर्मी दी भरथी फोर्स दी भरथी हून दिक्खने गी पेई ओह्दे च ओह् बच्चा कदें निं हार खाह्ग क्योंकि जिन्न पूरा पूरा साल जिन्न दौड़ना ऐ ओह् बच्चा इक कदें निं हार खाह्ग क्योंकि जि'नें बच्चे ग्राउंड च टैम मारे दा होंदा ऐ टैम खर्चे दा होंदा ऐ साड्डे चार सौ साड्डे चार सौ ओह् कदें निं हार खंदे ते बड्डी गल्ल एह् ऐ कि मेरा तजुर्बा इ'यै रेहा कि में ग्रुप च कीती रनिंग दो त्रै बारी तिन्न चार साल बारी करदा रेहा ओह्दे बाद में जलंधर बी गेआ भरथी दिक्खन उत्थें बी में दो सौ मुड़े च दौड़ लाई ते उत्थें बी में दौड़ कड्ढी आर्मी दी भरथी दिक्खन लेई गेदा हा में ते फिर इक बारी में सुजमा बी गेआ दो ज्हार इक्की च गेआ सुजमा जम्मू च गेआ फिर पलोड़ै ऐ दो ज्हार बाई बिच्च गेआ फिर बनतलाऽ दो ज्हार त्रेई च गेआ परतियै साड्डे चार सौ ते उत्थै बी जेह्ड़ा में पंज किलो मीटर ओह् जेह्ड़ी दौड़ लाई ओह्दे च होई गेआ साड्डे चार सौ